आं सासे फरायसा आं गिबि गिबियाव संकरदेब सिसु निकितन गरेस्वर होन्नाय स्कुलाव एडमिशन लादोंमोन बेयावनो क्लास वाननिफ्राय टेनसिम फरायदोंमोन आमफ्रायो टु थावजेन ओइटिनाव मेट्रिक एग्जामखौ पास जादों बेनिफ्रायनो बेनि उनाव गरेस्वर साइन्स एकाडेमियाव क्लास एलेभेन टुवेल्भाव साइन्स स्ट्रिमाव एडमिशन लादों बेयाव टु थावजेन टुवेनटियाव पास पास आवट जादों आमफ्राय बेनि उनाव बे सि आइ टि कक्राझारनि मोनसे एनट्रेन्स एग्जाम दंमोन बे एग्जामखौ आङो होनानै पास जाबाय जानानै दा बे सि आइ टियावनो एडमिशन लाबाय आं इलेक्ट्रनिक्स एन कमिउनिकेशोन ब्रानचाव सिट मोनदों आमफ्राय दा बेयावनो फरायगासिनो

आं आं बेयाव से इलेक्ट्रनिक्स एन कमिउनिकेशोन जेनेरेल एडमिशन लानायनि जाहोनानो जाबाय आङो इलेक्ट्रनिक्सजों रिलेटेड माने नलेज लानो लुबैया स आंनि एमाबो बेजों रिलेटेडखा ओंखायनो बेयावनो एडमिशन लादों